हाँ मैं एक यात्री बस का वर्णन कर सकता हूँ चालक की सीधी तरफ खिड़की होती है ज़्यादातर बसों में एक तरफ तीन सीटें एक तरफ दो सीटें हो होती हैं सीटों के ऊपर बसों में सामान रखने के लिए जाली लगी होती हैं बस के छत पर भी सामान रखने की व्यवस्था होती है ज़्यादातर बसें डीजल से चलती हैं मैंने दिब्यांशु ट्रेवल्स से ग्वालियर से इंदौर की यात्रा की है जो कि बड़ी सुखमय हुई है मेरी यात यात्रा यात्री बस में इंदौर जाते समय अलग अलग स्थान पर बस रुक कर होटल में खाना खिलाया चाय पिलाई लंबे रास्ते की बसों में ज़्यादातर सोने की व्यवस्था भी होती है जो कि बड़ी आरामदायक होती हैं ये मेरा अनुभव है